साढ़े इत्थै ट्रडिशनल डिश ऐ राजमांह् चौल कन्नै दाल अम्बल ते साढ़े इत्थै बड़े सोआद कन्नै खंदे लोग बड़ा चाऽ कन्नै खंदे ते राजमांह् बनाने आस्तै असें केह् करना पैह्लै कुकर लैना कुकर च राजमाहें गी करना बोआएल जिसलै ओह् बोआएल होई जाह्ङन ओह्दे बाद असें कड़ाह्टी च तेल पाना ते प्याज पाने टमाटर पाने कट्टियै ओह्दे बाद हल्दी मर्च पोडर फ्ही असें राजमांह् पाने ते एह्दे कन्नै साढ़े राजमांह् बड़े सोआद बनदे ओह्दे बाद असें चौल बनाने राजमांह् चौल इत्थै साढ़े बड़े सोआद लाइयै खंदे ओह्दे बाद दाल मसरें दी दाल धोत्ती मुंगी दी दाल चनें दी दाल एह् सारियां दालां इत्थै बनदियां साढ़ी ट्रडिशनल डिशिज ऐं इ'नेंगी बनाने आस्ते पैह्लें असें सारी दालें गी बोआएल करना बोआएल करने दे बाद असें एह्दे बिच बोआएल करने दे बाद असें जिसलै एह् शैल करियै बोआएल होई जानियां ओह्दे बाद असें कड़ाह्टी चाढ़नी कड़ाह्टी बिच तेल पाना तड़का लाने आस्तै प्याज कट्टने पैह्लें टमाटर कट्टने प्याज पाना टमाटर पाना टमाटर गी असें ग्राईंड करी लैना थूम पाना अदरक ल्हसन सब किश पाना ओह्दे बाद असें एह्दे बिच नमक मर्च हल्दी एह् सब पाना ओह्दे बाद एह् सब पाने दे बाद फिर असें दालां पाई ओड़नियां फिर असें इसी अच्छी तरह् कन्नै गड़काना ओह्दे बाद जिसलै साढ़ी दालां बनी जानियां फिर साह्नूं खाने ते बड़ा सोआद लगना ओह्दे बाद साढ़े इत्थै ट्रडिशनल डिशिज न दाल कन्नै चौल खन्ने होने राजमांह् चौल नॉन पूड़ी शोल्ले पूड़ी इत्थै शोल्ले पूड़ी बी बड़े साढ़ै इत्थै ट्राडिशनल डिशिज शोल्ले पूड़ी बी हैन शोल्ले बनाने आस्तै बी असें पैह्लें रातीं लैव्वें गी बोआएल करी ओड़ना ओह्दे बाद सवेरे असें कड़ाह्टी चाढ़नी कड़ाह्टी बिच्च टमाटर कट्टने प्याज टमाटर प्याज अदरक ल्हसन सबलकिश पाना ओह्दे बाद चने पाने फिर असें पानी पाना ओह्दे बाद अपने मसाले पाने लाल मर्च पोडर हल्दी पोडर काली मर्च पोडर लून सब किश पाना ते ओह्दे बाद इसी गड़काने गी शड्डी ओड़ना ओह्दे बाद साढ़े छोल्ले बनी जाने जेह्दे कन्नै पूड़ियां खानियां पूड़ियां बी एह्दे कन्नै बड़ियां सोआद लगदियां ओह्दे बाद साढ़े इत्थै ट्रडिशनल डिशिज मोमोज बी बनदे मोमोज साढ़े इत्थै मैदे दे बनदे ओह्दे बिच्च बंद गोभी बीनस बंद गोभी बीनस टमाटर एह् सब पाना एह् सब पाने दे बाद साढ़े इत्थै ट्रडिशनल डिशिज बड़े सोआद कन्नै बनदे न साढ़े इत्थै ट्रडिशनल डिशिज दे बिच्च एह् सबकिश आई जंदा राजमांह् चौल फुल्के कन्नै पनीर दी सब्जी बी औंदा पनीर दी सब्जी बनानै आस्तै पनीर गी अस घर बी बनाई सकने असें दुद्ध लैना दुद्ध बिच्च ओह् पाई ओड़ना सिरका पाई ओड़ना ते ओह्दे बाद साढ़ा पनीर जम्मी जाना और असें पनीर बनाने आस्तै पैह्लें प्याज कट्टने टमाटर कट्टने ते फिर बोलदे फ्ही कड़ाह्टी चाढ़नी कड़ाह्टी च तेल पाना टमाटर कट्टे दे पाने प्याज पाना हल्दी लून काली मर्च पोडर लाल मर्च पोडर ओह्दे बाद असें पनीर बनाना एह् साढ़ा बड़ा सोआद लग्गना पनीर